जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है यह हमें जीवन की कठिन समय में चुनौतियों से सामना करने में सहायता करती है साथ ही शहरों में शिक्षा प्राप्त कर पाना आसान है लेकिन क्या आपने ग्रामीण क्षेत्रों की उन नन्ही बेटियों का सोचा है जो कम उम्र में ही शिक्षा से वंचित रह जाती हैं भारत ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहोत से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं और जहाँ तक हम शिक्षा के महत्व की बात की जाए की जाए तो सबसे पहले शिक्षा पढ़ने लिखने की क्षमता सिखाती है पढ़ना लिखना शिक्षा की पहली सीढ़ी है अधिकांश जानकारी लिखित रूप से होती है यदि आप में शिक्षा का दबाव होता है तो अन्य साधनों से भी सुधार कर सकते हैं शिक्षा हमारे समाज के लिए बहोत उपयोगी संसाधन है